हून मेरा अगला सोआल ऐ की तुसें कदें कोई फूड डिलवरी जियां जोमैटो ऐ अज्जकल स्विगी ऐ एह् कदें इस्तेमाल कीती जां नेईं कीती दिक्खो साढ़ा अज्जकल जियां आधुनिक जमाना ऐ सारा कुछ अस जेह्ड़े अज्जकल नमीं नमीं सेवाऐं चली दियां न अस उंदा इस्तेमाल करा दे न ते जोमैटो ते स्विगी दा साढ़े जम्मू च बड़ा गै होई गेदा ऐ सारे पासै अज्जकल दिक्खो बच्चें घरें च जोमैटो ते स्विगी थमां चीज़ां मंगाइयै खा दे हर चीज़ां घर मंगा दे ते अज्जकल दे बच्चें ई ते बड़ा गै प्रचलन होई गेदा उंदे बिच सारा चीज़ां इस्तेमाल करने दा ते हून जियां अस थोह्ड़े जेह् उम्रदराज लोग आं अस बी हून इस्तेमाल करना शुरू होई गे दिक्खी दिक्खियै आं बैसे एह् इक्क अच्छा ओह् ऐ की लोग एह्दे थ्रू अपनी चीज़ां मंगाई लैंदे न ते घर बैठे दे उनेंगी चीज़ मिली जंदी ऐ दिक्खो अज्जकल दे बच्चे बाहर पढ़ने गी बी जा करदे न ते मां प्यो पिच्छें कल्लै रेही जंदे न उंदा बी मन करदा की अस घर बेहियै कोई चीज़ मंगाचै क्योंकि बच्चे नेईं होन ते बाहर दा कोई चीज़ घर लेई आने आह्ला नेईं होंदा घरें च ते थोह्ड़ा जेहा मुश्कल होई जंदी केईं बारी बच्चे हून जियां बाहर नौकरियां करा दे न घर कल्लै मतलब की बजुरग घर कल्लै न कोई लेआई आने आह्ला निं ऐ समान उनेंगी मतलब की कोई लेई देने आह्ला निं ऐ ते सौ समान घरा दे होंदे न अज्जकल स्विगी ते जोमैटो ते करियै अज्जकल थोह्ड़ा एह् बहोत स्हूलत होई गेदी ऐ की घर बैठे दे खाने पीने दी चीज़ां जां दूई चीज़ां जेह्ड़े बी मतलब की थाह्नूं बजार च मिलदियां न ते अज्जकल एह् जेह्ड़ा सर्विस ऐ एह् बड़ी अच्छी ऐ सारे लोग एह् अज्जकल यूज़ करदे न अज्जकल घर बैठे दे होंदे ते दौ मिंट च करो ते दस्सें मिंटें पंञे मिंटें च जिस एरिया बायज़ जियां होंदा ऐ लोक घरें च राम कन्नै चीज़ आई जंदी ऐ होर मेरे स्हाबै कन्नै एह् बड़ी अच्छी सर्विस ऐ जेह्ड़ा अस सारें ई मतलब की लुत्फ उठा दे आं घर बैठे दे हर चीज़ आई जा दी जाने दी बी लोड़ निं पौंदी क्योंकि हर बंदा इक्क अज्जकल अपने कम्में च बिज़ी ऐ कुसै कोल टैम ऐ गै नेईं कुदै जाने दा कुदै नेईं ऐ इंया लोग पैह्लें बाहर जंदे हे ते कुछ जंदे हे ते कुछ बजारें जाइयै खंदे हे हून अज्जकल ते आसान होई गेदा दौ मिंट च बच्चे फोन च ऑर्डर करदे न ते घर बैठे दे चीज़ आई जंदी पता बी निं चलदा ते ऐल्लै ऑर्डर करो ते दस्सें पंद्रहें मिंटें च घर चीज़ पुज्जी जं दी दिक्खो इक्क ते एह्दे कन्नै रोज़गार बधै दा बच्चें गी रोज़गार मिली गेदा कम्म करने दा जियां मतलब किन्ने लोग बेचारे बेरोज़गार हे उनें ई कोई कम्म गै निं हा ते एह् इक्क बेचारें बच्चें गी रोज़गार बी होई गेदा ते इक्क समझो सोसायटी बिच बेरोज़गारी बड़ी ही एह्दे कन्नै थोह्ड़ा जेहा ओह्दा बी फर्क पेई गेआ ते ओह् किन्ने साढ़े जेह्ड़े बेरोज़गार जोआन बच्चे न जिनेंगी कोई कम्म निं ऐ कार निं ऐ बेचारें कोई अपना बी निं खोल्ली सकदे उंदे कोल इन्ने पैसे बी निं हैन ते ओह् उंदे आस्तै इक्क बड़ा ई अच्छा इक्क मतलब की प्लेटफार्म ऐ की बच्चे इत्थें की मतलब की उनेंगी रोज़गार मिला दा ते उंदे बी घर दी रोज़ी रोटी चला दी ते बाकियें दा बी चला दा होर ते होर मतलब की जेह्ड़े अज्जकल एह् सोशल मीडिया उप्पर जेह्ड़े लोग ब्लॉगर बने दे ओह् होई गेदे अज्जकल ओह् उंदा बी बड़ा प्रचार करी ओड़दे ते ओह्दे कन्नै बी बेचारे जिंदे लोकें कन्नै नेईं चलदी ऐही दुकानां नेईं ही चलदियां खानै पीने आह्लियां ओह्बी चलना शुरू होई गेदियां ते इक्क जोमैटो करियै ते स्विगी करियै ते जादा चलना शुरू होई गेदा ते लोग स्पेशली जंदे हे ते जाइयै ते फिर घर आनियै फिर खानी ओह् थोह्ड़ा जेहा आलस बी होई जदा हा ते एह्दे कन्नै इन्ना आसान होई गेदा की दौ मिंट बिच बैठो ते ऑर्डर करो ते घर चाहे बर्खा होऐ चाहे धुप्प होऐ चाहे छां होऐ बेचारे जोमैटो स्विगी आह्ले बेचारे स्कूटरें उप्पर स्कूटियें मोटरसैकलें उप्पर बेचारे आंदे न ते चीज़ देई जंदे न बेचारे दिक्खो ऐ ते मुशकल जॉब ऐ पर केह् करना ते रोज़ी रोटी आस्तै ते मतलब करदे गै न अज्जकल मैह्नत ते हर कोई बंदा करा दा ना की मैह्नत करन गे ते रोज़ी रोटी मिलदी ऐ अज्जकल ते मैह्नत ते बगैर कोई कम्म निं ऐ ते में ते आक्खनी बड़ा अच्छा प्लेटफार्म ऐ बच्चें आस्तै जेह्ड़ी इन्नी बेरोज़गारी ही समाज बिच थोह्ड़ी जेही एह्दे कन्नै बड़ा फर्क पेई गेआ काफी लोकें गी रोज़गार मिली गेआ कन्नै जिंदी दुकाना निं ही चलदियां जिंदी बेचारें दी कुसै हलवाई दियां निं कुसै मठेआई आह्ली दी निं कुसै सब्ज़ी आह्ली दी निं कोई होर जेह्ड़ी खानै पीने दी लोकें दुकानां खोल्ली दियां हियां नेईं चलदियां हियां इक्क ते जेह्ड़े अज्जकल हून सारे अद्धी दूनिया ते ब्लॉगर बनी गेदी ऐ उनें बड़ा इक्क सारें गी मतलब की मशहूर करी ओड़दा की भई एह् चीज़ खाओ एह् बड़ी अच्छी ऐ उसी दिक्खी दिक्खियै बी मतलब की काफी लोग होई जंदे अट्रेक्टिव ओह्दे पास्सै ते जिस चीज़ च दिक्खदे मीडिया च कि भई एह् शैल चीज़ आक्खा दे बड़ी शैल चीज़ ऐ ते चलो चक्खी गै लैचे थोह्ड़ा जेहा मतलब कि लोकें दा मतलब कि मोटिवेशन समझोई जंदी ना जियां कि भई आक्खा दा बड़ी शैल चीज़ ऐ ते चलो अस इक्क बारी ट्राई करी लैन्ने आं होई सकदा अगर दस्स बंदे ट्राई करा दे न ते ओह्दे ई दौ बंदे मतलब दौं बंदे ई आई गै जाह्ग चीज़ पसंद ते उंदा बी कम्म मतलब थोह्ड़ा ठीक चलना शुरू होई गेदा में तुसें गी इक्क एग्जैम्पल देई सकनी आं साढ़े पंजतीर्थी बेचारे गुलशन नॉन आह्ले दी दुकान ही चलदी ही नॉर्मल पर बड़ी जादा निं चलदी ही ठीक चलदी ही ते ओह् जियां जियां ब्लॉगर ओह्दी दुकान उप्पर गे खाद्धा ते ओह्दी मशहूरियां कीतियां हून इन्नी चलदी की उत्थें बेह्ल निं होंदी लोकें गी ते इन्नी लम्मी लाईनां लग्गी दियां होंदियां न लोकें लैने आह्ले खड़ोते दे रौहंदे कुछ जोमैटो आह्ले कुछ इंया लोक कुछ इंया आने जाने आह्ले कन्नै की मतलब जेह्ड़े बी दिक्खदे लोग अज्जकल सोशल मीडिया दा सारे इस्तेमाल करा दे ना ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा दिक्खदा ऐ कि भई एह् अच्छी देआ एह् बड़ी अच्छी रेटिंग देआ दा एह्दे ई बड़े बार दस्सा दा अच्छा ते लोक जाइयै ट्राई करने दी कोशिश करदे ते लोग नेईं बी उत्थें जंदे हे ओह् ट्राई करने दी कोशिश करदे ते जेल्लै ट्राई करने दी कोशिश करदे अग्गें दस्स बंदे ट्राई करने गी गे ते अग्गें दौ जां त्रै गी अच्छा लग्गग गै लग्गग ना ते बस ओह् लोकें गी मतलब अच्छा लगदा ठीक इक्क बारी बी गे दूई बारी बी अच्छे लग्गन गे थोह्ड़ा टेस्ट उंदा ना डेवेल्प होई जंदा ते एह् में ना आक्खना अच्छा लोकें रोज़गार होई गेदा उंदा बी कम्म चली पेदा जेह्ड़े बेरोज़गार हे बच्चे मतलब की उंदा बी कम्म होई गेदा ते ओह् जोमैटो करियै ते स्विगी करियै अपनी रोज़ी रोटी चलाई सकदे ते मेरे स्हाबै कन्नै एह् बड़ा ई अच्छा ऐ ते साढ़े समाज़ च मतलब की हून जेह्ड़े बोरोज़गार बच्चे हे उनेंगी थोह्ड़ा जेहा कम्म लब्भी गेआ करने गी एह् सब तू अच्छा की सोर्स ऐ साढ़े आस्तै की साढ़े समाज़ आस्तै घर बैठे दे चीज़ बी मिली जंदी ते बाकियें दी रोटी बी चली जंदी सारेआं दा कम्म समझो इक्क सर्किल जेह्ड़ा बनी गेआ कम्म दा ते ओह् सारें दा पूरा होई जंदा बस इयै आक्खना चाह्न्नी आं ते होर मतलब कि सारे आपें दिक्खा ई करदे की कियां जेह्ड़ा साढ़ा समाज ऐ ओह् आस्तै आस्तै बदला दा हर चीज़ जेह्ड़ी ऐ सानूं घर बैठे दे हर चीज़ जो बी अस ऑर्डर करने मिंट बिच घर आई जंदी ऐ जाने दी बी लोड़ निं पौंदी ते चलो एह् घर बैठे दे चीज़ मिलना बी बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते नेईं ते लोकें दे घरें कोई होंदा निं बेचारा लैआने आह्ला बेचारे बजुर्ग गै जंदे घर कोई चीज़ निं लैआने आह्ला होंदा ते ओह् फिर दूऐं दे मूंह् पासै दिक्खदे की कोई लै आह्ग ते अस इस्तेमाल करगे जां खाह्गे फर एह् अच्छा इक्क होई गेदा ऐ जेह्ड़ा ते इयै कुछ आक्खना चाह्न्नी आं होर ते कुछ तुस आपें गै सारे तुस समाज गी बदलदा दिक्खा ई करदे ओ अच्छा जी